बिहारके स्थानीय कला आओर शिल्प हमसभके ईसभसे देखत के मिलय मिल सकैत छै जेनाकि बिहारके छठ पूजा जहाँ पर पिठारसँ सूपके सजावट करी जाय छै बिहार की बिहारके सामा चकेवाके ओ खेल बिहारके शादिओके गीत बिहारमे गोबर आओर उपलोसे बनाने जाने वाली ओ सारी चीजे जे हम हमसभके जे हमसभके सिर्फ बिहारमे ही देखनके मिलैत छै जेनाकि बिहारके ओ गीत जे सभ मिलके गाय छै बिहारके बिहारके माटीके घरोकी वो पुताई जे हमर हम जे हमसभ के बस बिहार मे ही देखयके मिल सकैत छै बिहार बिहारके बिहारके शादी के वो गीत ये सब हम हम बिहारके मधुबनी कला जे आजकल विश्व स्तर पर बहुत बहुत समृद्धि कमाय चुकल छै ये सब हमारे बिहारके समृद्धि सभ्यता और इसके सभ्यता और बिहार की कला को दर्शाता है